आं ओरैबायदि जेंनायाव सानसेखालि थाबायनायाव फैसाबो गैया न'निफ्राय आङो फैसा एसे दोननायखौनो बख'नो थांबाबो थांबाबो फिंगार होबाबो जायाबो जाया जायैनि थाखायनो मेनाजारआबो आंनो बहिखौनो गारज्राबलायनानै होनाय जादों बेखायनो आङो बोरै बारा गोदोनो एख' थाबाया एख'बो मोना ओरै होननानै ज्राब गारदों आङो रागोजोंनि दा एसे एसे भाबिनाय फैफिनबाय आङो मोनबायबायो खोमा बबावबा पेन्सन जाना फैबा ओरै होननानै खागज आरि बुथुम बुथाम खालामना दोनो मेनाजारफोरा गारज्राबना हरफिनो मा नोंलाय खागज बुथुमनानै लाबोनाय जाखो जोंनिफ्रायनो मोनगोन ना बेफोर खागजआ नोंलाय मानो बेलेगाव हाब बेलेगनिफ्राय खागज बुनानै होफैनांगौ होननानै रायजालायदों आङो सानसेखालि बेखायनो आङो रागोजोंनो बोजोंबो थाबायाखै बुरैलायबाय आङो दासिमबो पेन्सनबो गैया थाखा फैसानि मडिनिबो मोना दिनै मा होनो अरुनादयनिबो मोना जेबो मोना जालांदों आङो दासिमबो नै पेन्सनबो मोना जादों रागाजोंनो आं दिनैसिम नै बे अफिसआव फैनाय जादों आरो बिदि थाबायनो होननानै